हैलो हा हा हा त पोइ हा हा हा तव्हांजा चोपड़ा मां रूबरू ॾिसां उनखां पोइ ख़बर पए त कहिड़ी क हालत में आहिनि के सफ़ा पुराणा हुजनि टुटल फाटल हुजनि या ॾिसी रूबरू उनखां पोइ ख़बर पए त तव्हांखे कहिड़ो अघु ॾेई सघां बाक़ी ईअं ख़बर न पए मूंखे बरोबरु

हा पर हिक ॿ बुक कजे ख़बरु कोन पवंदी हिकु ॿ बुक खणी ईंदा त उन जी चालनी में ते उनजी हालत जे हिसाब पैसा ॾिबा त सभु किताब बुक खणी ईंदा न पोइ मां ॾिसंदुमि त हू बुक कहिड़ी हालत में आहिनि टुटल आहिनि वधारियल फाटल आहिनि नवां आहिनि थोरो वापरियल आहिनि तंहिंखां पोइ ख़बर पए हिकु ॿ बुकनि में ख़बरु न पए इनकरे थी सघे त तव्हांखे जेको टएम मिले सभु बुक किताब खणी अचो मां ॾिसां पोइ भले तव्हां पंहिंजी ते जेॾीमहिल अचो मां हिते वेठो हूंदो हा तव्हां रूबरू केॾीमहिल बि ॿीं खां चईं ताईं मां वेठो हूंदो आहियां ऐं रूबरू वांदो बि हूंदो आहियां रूबरू खणी ईंदा जंहिंमें बि तव्हां चओ वाहन में रिक्शा में इस्कूटी ते जिते बि चओ रूबरू खणी अचो त ॾिसंदसि उनखां पोइ जहिड़ी हालत हूंदी किताबनि जी उन परमाणे तव्हांखे अघु नकी करे ॿुधाईंदासीं हा हा सम्झो दादी तव्हां जेके किताब मिसाल जी ॻाल्हि अठें दर्जे जा खणी था अचो त उहे ॾिसंदसि हालत जेका हुनजी कंडिशन हूंदी उन परमाणे तव्हांखे अघु ॾिसी करे तव्हांखे पैसा ॾींदुसि ऐं पोइ जेके तव्हां ॿिया वठंदव ॿिए दर्जे जा नाएं दर्जे जा किताब त उहे किताब मां रुबरू तव्हांखे ॾींदुसि वीह टका अं अंदाज़े वधीक थींदो छो जो अहो नवां किताब हूंदा उनमें सॼा फाटल बि हुंदियूं आहिनि उनखे पोश चाढ़िणो पए सब रिपेअर करिणो पए उहो असांखे टेस्ट करे ॾिसी करे ठाहे रखंदा आहियूं जीअं ॿारु विद्यार्थी जेको पढ़े उनखे वांदो न अचे इनकरे उहो वीह टका वधारिया जो तव्हां मां तव्हांखे विकिणी सघां थो हा भले तव्हां अचिजो टीं खां पंजें जे विच में मां वेठो हुंदुसि किताब खणी ईंदा ॾिसंदुसि उनखां पोइ तव्हांखे नकी करे ॾींदो जे सुठा हूंदा सुठी कंडिशन हूंदी त चालीह टका ॾींदुसि ठीकु आहे हा हले